रुट्टी बनाने दा शौंक जेह्ड़ा ऐहा ओह् मिगी बचपन कोला गै हा ते में जिसलै बी में खाल्लीटैम मिलदा हा उसलै में रुट्टी बनाना पसंद करदी ही इयां ते मीं सबकुश आंदा खारकर जेह्ड़े भारती व्यंजन ऐं ओह्दे च मेरी रुची ऐ ते ओह् में सारे बनाई लैन्नी होनी कि इक दिन केह् हहोया में समोसे बनाने दा कोशिश कीती ते में ओह्दी बदिया नी पता ऐही ते अखिर जाईयै में ऐह्सास होया कि एह् मेरै कोला नी बनना क्योंकि जिन्ना एह् दिक्खनें च आसान लगदा बनाना जिन्ना एह् खाने च आसान लगदा उन्ना एह् बनाने दी बी मुश्किल आंदी जेह्ड़ा अभिमनयू हा महाभारत च उनेंगी चक्करव्यू दी सारी विधि पता ही व उस चक्करव्यू दी निकलने दी विधि नेंई पता ही जेह्दी बज़ा कन्नै उंदी मृत्यू होई जंदी इयां गै कोई बी चीज़ ऐ अगर ओह्दी पूरी विधि नेंई पता ऐ ते अस बिच्च कुदै जाईयै जेह्ड़े ऐ ओह् अड़की सकने ते इयै जेह्ड़ी चीज़ ही जेह्ड़ी मीं जाद ऐ कि जेह्दे च मिगी थोह्ड़ी मुश्कल आई लेकिन बल्लैं बल्लैं करियै में ओह् बी बनाना सिक्खी लेआ में बड़े सैल तरीके दे समोसे जेह्ड़े ऐ ओह् बनाई लैन्नी